नोंथांआ नोंथांनि सिनाइथिखौ गुवारै खिन्थानो हागोन नामा आंनि मुंआ हादुंगोरा ब्रम्ह आंङो खख्लिंबारि गामिनिफ्राय मानि फैदोंआरो आंङो दा क'क्राझार बड'लेण्ड युनिवारसिटिआव फरायगासनो जिय'ग्राफिआवहाय आर्टस बेग्राउन्डजों आरो आंङो गोदो उन्दैआवहाय माबायाव फार्स्ट आवहाय लिटिल स्टारावहाय फरायदोंमोन लिटिल स्टार इंलिश मिडियाम हाइ स्कुल गसाइगावआव फरायदोंमोन गसायगाव आवहाय बेनि उनाव आंङो ओइस एस खौहाय क'क्राझार गबमेंट कलेजाव खालामबाय आरो डिग्रिखौबो क'क्राझार गबमेंट कलेजाव खालामबाय आंनि जायगाया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आवनो गोग्लैयो पिन कड आ सेबेन ओइत थ्रिपोल थ्रि सिक्स जिर' आरो पुलिस स्टेशनआ गसाइगाव पस्ट अफिस बिनाकाता